संविधान में अखंडिती अनुसूचित में निम्नलिखित भाषाएँ हैं हिंदी बंगाली गुजराती कन्नड़ कश्मीरी भारत में कई तरह की भाषाएँ बोली जाती हैं लेकिन बस हो गया